ग्रामीण समुदायन में डांस संस्कृतिअ जो खास अंग आहे मनोरंजन उत्सव ऐं ॿियनि सामाजिक ॿंधननि जो हिकु अहम रूप आहे घणेई तरीक़नि सां डांस जो आनंद वठंदा आहिनि ग्रामीण समुदाय जा माण्हू जीअं पारंपरिक लोक नृत्यनि में हिसो वठणु शादियुनि मुरादियुनि में ॾिण वारनि में भाग वठणु या वरी सामुदायिक प्रोग्रामनि में हिकु साण डांस करण ग्रामीण समुदाय जी संस्कृति परंपराउन ऐं विश्वास खे व्यक्त करण जो हिकिड़ो शक्तीशाली तरीक़ो आहे डांस मनोरंजन ऐं ख़ुशीअ जो हिकु प्रमुख साधन आहे डांस नृत्य समुदाय जे माण्हुनि खे एकता जे सूत्र में ॿधण जो हिकिड़ो ज़रियो आहे सामाजिक बंधननि खे मज़बूत कंदो आहे डांस जंहिं महिल माण्हू डांस कंदा आहिनि त उन सां शारीरिक ऐं मानसिक बल बि ॾाढो मिलंदो आहे ऐं इनी जो सॼे व्यक्तित्व ते ॾाढो असर पवंदो आहे त हाणे ग्रामीण समुदायन में मनोरंजन जा साधन वधीक न हुजण जे करे इए नंढियुनि नंढियुनि ख़ुशियुनि ते नंढे नंढे उत्सवनि ते डांस करे ई पंहिंजो पाण खे ख़ुशि रखंदा आहिनि ऐं झूमंदा ऐं ऐं उमंग मल्हाईंदा आहिनि